हेलो गोर लागै छी सर हमरा सर कहै छी हमरा एगो कोनो एहन घर खरीदैके छै दरभंगामे मतलब जे बहुत बढ़िआँ हो आ सस्तामे कनि होइ कोनो एहन छै दरभंगामे मतलब दोनारिसभ लगन मार्केटेसभ लग हँ हमरा तीन बी एच के के हँ कतेक तकमे हेतै

ओ कोनो एहिमे अथी झञ्झट नहि ने हेतै फेर कतेक दिनमे मतलब पूरा भए जेतै प्रक्रिया एकर सभके तब एहिके सम्बन्धमे हम अहाँसँ मिलब कखन अहाँ जखन कहि दियै तखने हँ मतलब हमरा हम तऽ रहै छी एम्हर गाम् दिसन घनश्यामपुर छै दरभंगेमे ओम्हर रहै छी हँ तऽ हमरा मतलब एहन जगह चाही जतयसँ दोकान दौड़ी ईसभ दूर नहि हो एकदम शहरके बीचमे आ बहुत बढ़िआँ हो सभकिछु ओतय कोनो दिक्कत नहि हो रहैमे अथिमे आ कोनो खराब अथि नहि हो जेना आइ काल्हि बहुत जगह भए रहल छै नशेड़ी गँजेड़ी एहन टाइपवला जगह सभपर नहि कतहु बढ़िआँ जतय एहन अथिसभ नहि हो बढ़िआँ आदमीसभ रहैत होय एहन जगहमे हेतै हँ माहौल नीक रहबाक चाही हमर बच्चासभ रहतै ओतय ओकरासभके पढ़ै लिखैमे दिक्कत नहि हो इस्कुलसभ नजदीक होय एहन जगह जतय कोनो प्रकारके दिक्कत नहि होय कोइ जा कऽ सामान आनि सकय किछु भए जाय सभकिछु भेट जाय उएहठुन हमरा बहुत दूर नहि जाय पड़य

हँ आ कनि पैसोके अथि बढ़िआँ होइ ओहन जगह चाही दरभंगामे अहाँ ओना कतुक्का छी हँ हँ हमहूँ ओम्हरेके छी उएहसँ कनि दूर छै हमरो गाम भए जेतै ने से तखन हम अपने मिलि कऽ अहाँकेँ कहि देब जे की हेतै नहि हेतै

हँ हँ कतहु मिलै छी आबै छी ओम्हरे तखन आओर तखन तखन कतहु कतय मिलबै कोन होटलसभमे या एहन कतहु ठीक छै ठीक ठीक